बीमारीअ खां परे रखिणो आहे पाण खे त कोशिशि करे सुबुह जो सवेल उथियो घर जो खाधो खाओ ढकियल खाधो खाओ पाणी साफ़ु सुथिरो पियो पाणी घणो पियो ॿाहिरों खाधो न खाओ हुन खां पोइ पासे में भाॻु बाग़ीचे में थी सॻे त सुबुह जो न न बि त शाम जो अधु कलाकु पंधु ज़रूरु कयो हुन खां सभिनी खां मथे पाण खे कंहिं ॻणितीअ में न विझो